جی ہاں تاریخ میں ایسی بہت سی رسومات اور رسوم ہیں جنہیں سماجی کارکنوں اور تحریکات نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہاں کچھ اہم مثالیں ہیں نمبر ایک ستی ستی ایک ایسا رواج تھا جس میں ایک بیوہ عورت کو اپنے شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا پہ خود کو زندہ جلانے پر مجبور کیا جاتا تھا سماجی کارکنوں اور اصلاحی تحریکوں کی کوششوں سے یہ رسم انیسویں صدی میں ختم ہوئی خاص طور پر رام موہن رائے کی کوششوں سے نمبر دو خواتین کی تعلیم مختلف تاریخی دوروں میں خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کی گئی تھی سماجی کارکنوں نے خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کئی اصلاحات کی جن میں ایک قابل ذکر نام سر سردار پٹیل کا ہے جنہوں نے خواتین کی تعلیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا نمبر تین ذات کی بنیاد پر امتیازی سلوک ذات و پات کے نظام نے مختلف گروہوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا برطانوی ہندوستان میں برائٹ انڈین کے دوران اصلاحی تحریکوں نے ذات پات کی تفریق کے خلاف کام کیا جیسے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے دلتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی نمبر چار نسل پرستی نسل پرستی ایک عالمی مسئلہ ہے جو مختلف ادوار میں موجود رہا ہے متعدد سماجی کارکنوں اور تحریکوں نے نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھائی جیسے کہ نلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے کوششیں کی نمبر پانچ لڑکیوں کا قتل لڑکیوں کے قتل اور جنسی امتیاز جیسے مسائل کو ختم کرنے کے لیے کئی سماجی تنظیمیں اور کارکن سرگرم ہیں اس مسئلے کے خلاف قانونی اور سماجی اصطلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ لڑکیوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے ان رسومات اور رسوم کا خاتمہ سماجی انصاف انسانی حقوق اور مساوات کے لیے اہم قدم ہے سماجی کارکنوں اور تحریکوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام افراد کو برابری اور عزت کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو